जी हाँ क्या आप स्विग्गी से बोल रहे हैं मैंने हाल ही में स्विग्गी से भोजन ऑर्डर किया है जो की ठीक नहीं है मुझे इसको वापस करना है तो क्या इसको वापस कर पाना संभव है इसको वापस करने का मुख्य कारण है इसमें एक तो मिर्च मसाले बहुत तेज़ हैं ऑयली है